औ हेल्ल' ओं ओं नंगौ मामोनबा आच्चा जुथायाथ' फैदों गोबां मदेलनि फैदों एबारै जुथा गोजां बोथोरनि सिजोननि बांसिन ट्रेन्दिंआ नाइकिनियानो दा नाइकि एडिडास आरो बाटा इन्डियानि ब्रेन्ड दा दङ आरो अनगा साइनिजनिबो फैयो फैनायाथ' दा ओरैनो मिडियामनिबो थायो गासैनिबो ब्रेन्डआनो माने नाइकिनियानोबो बेसिक थागोन मिडियाम आरो हाय लेभेलनिबो मोनगोन ओमफ्राय एडिडासनाबो बिदिनो थागोन ल' लेभेलनि आरो नरमेल दा नोंथाङासो माबायदिखौ नांगौ सेंग्राफोराथ' नाइकिनिखौनो लांदों नै नाइकिनिया गोदान ओं गोदान फैदों ओं गोदाना मोजाङानो दामफोराथ' नरमेलाव ओरैनो ल' लेभेलआ आरोना हायेस्ट ल'आनो माने बाजौ सेरोजा बेखिनियाव थागोन बेखिनिनि गेजेराव आरो बेनि उनाव मिडियामा नैरोजानि थांबाय आरो बेनि उनाव बा रोजानि मोनहैबाय आरोना हायार

फुजानि सिजोनाथ' नै दिवालियावसो फैगोन दिवालि जाथ'वाखैना टुवेन्टि पारसेन्ट अफ होगोन ओरैनो ओं ब्रेन्ड लायो आरो ब्रेन्ड लायै ब्रेन्ड लागोन माने दा अफारा नाइकिनिया ओरैनो टुवेन्टि पारसेन्टल' अफार मोनो बेनिफ्राय बारा मोना बेयाव सेंग्राफोरा बांसिन गानमारो नाइकिखौ दा एडिडासखौबो गानो थेवब्लाबो नोङो बेयो बांसिन मोनो आरोना अफारखौ माने थार्टि पारसेन्ट मोनगोन नोङो फर्टि पारसेन्ट मोननो हागोन एडिडासनिया

नोङो मा मोजां मोनो

अ बिस्थिबारै फैनांगोन नोंथाङा नङाबा थाब जोबगोन बिस्थिबारै फैबानो जाबाय औ जागोन दे